हमने तैराकी सीखा है हमारे गाँव में नदी है नदी में हम हमारे दोस्त लोग उसमें नहाने जाते थे नहाते नहाते ही तैराकी आपने आप सीख गए हमारे आ जा बाबा भी तैराकी करते थे क्योंकि नदी है नदी के किनारे जो भी रहता है वो तैराकी सीख ही जाता है उसको सिखाने की जरुरत नहीं होती हाँ डूबने जैसी हमने हमारे गाँव के कोई जो तैराकी नहीं सीखा सिखा है बीच नदी के अंगर अंदर चला गया तो उसको बचाने का वो जो तैरता है वो ही बचा पाता है बचाए तो बहुत है कठिन परिस्थिति भी देखें हैं हम खुद जब हम को तैरना नहीं आता था तो हम लोग नदी में डूब भी जाते थे तो हमको भी बचाने लोग आते थे मैंने पारिस्थिति का अनुभव किया है क्योंकि हम खुद डूबे हैं क्योंकि नदी में तीन बार आदमी जब डूबता है

तीन बार पानी से आदमी ऊपर आता है फिर तीसी चौथी बार वो आता नहीं है वो डूब ही जाता है क्योंकि पानी नहीं लेती मरने के बाद ही ऊपर करती है श्वास जो है हम लोग तैराकी करते थे तो पानी के अंदर अंदर भी तैर लेते थे साँस लेती थी सास वो बांधके तैरना पड़ता था ये बचपना थी अब नहीं तैरती और डूबने जैसी हालत आदमी का कब होता है जब उसको तैरना नही आता है उसको बचाने के लिए काम जिसको आता है वही करता है हमने तैराकी में मदद किसी का नहीं लिये हैं खाली दोस्ती यारी से हम लोग तैराकी नहाते नहाते ही सीख गए क्योंकि आजा बाबा तैराकी करते थे हाथ पाँव चलाना वो लोग ही बताए ऐसा तैरना है ऐसा नहीं तैरना है हमारे गाँव के यही एक भाई था वो डूब रहा था नदी की लहरे जो थी बहुत लम्बी थीं वो जगह पर डूब रहा था उसको बचाने के लिए हम कूदे रस्सी फेंके उसको पकड़ के लाए क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा था बहाव में आदमी तैरने में टिक नहीं पाता है एक छोर से दूसरी छोर तक जाने के लिए पचास मीटर की रनिंग करना पड़ता था पचास सत्तर सौ सौ मीटर की रनिंग करना पड़ता था सौ मीटर तक तैरते थे स्थितियाँ बहुत पानी में बहुत ख़राब होती है जब आदमी नही तैरना जानता है तो उसके लिए जो तैरना जानता है तो उसको कुछ नहीं है चाहे कितना भी पानी हो चाहे कितना भी गहरा हो मैं बॉम्बे में गया था एक तालाब में कम से कम बीस मीटर के आसपास वो तालाब होगा गहरा उसमें मिट्टी निकालना था शर्त लगी थी शर्त में मिट्टी निकालने के लिए हमने उसमें अंदर गया मिट्टी लेकर फिर बाहर आया हम को टाइम कितना लगा आने जाने में तीन मिनट तीन मिनट तक कोई सांस नहीं रोक पाता है क्योंकि यहाँ हम तैरते थे इसलिए हम लोग का अनुभव था कितने टाइम में आएँगे जाने में बहुत दिक्कत होती है लेकिन ऊपर आने में दिक्कत नहीं होता है हाँ जब सांस बंद होती सांस अगर डूबने में सांस की कमी हुई तो आदमी तो डूब ही जाएगा क्योंकि तब उसकी शक्ति खत्म हो जाती है न सांस ही शक्ति है ये पानी और तैराकी के बात है जगह अगर कोई चीज की तालाब या नदी हो जिसकी गहाराई की जानकारी न हो तो कभी उतना उससे मतलब पानी में देखें किसी पानी आग ये सब से आदमी ताकत नहीं लगा सकता है

और इसका अनुभव तो हम लोग किए हैं ऐसा नहीं है डूबने जैसे भी अनुभव किए है कठिन परिस्थिति भी देखें हैं क्योंकि अगर आदमी जंगल और नदी के किनारे रहता है तो उसको सब परिस्थिति में गुजरनी पड़ती है ऐसा नहीं है